आथिखालाव आं मोजां मोननाय सिजौवारि फोरोंगिरिया जाबाय गुरु रबिचरन नार्जीरारी बिथांखौ आङो आं बेजोंनो गुरु दिका लानाय हिसाबै आङो बिथांखौ मोजाङैनो सिनायो आरो बियो आंनि गुरु ईसोर आफा